ہندوستان میں کئی اہم مذہبی مقامات ہیں جن کا لوگ دورہ کرتے ہیں یہاں کچھ اہم مقامات اور ان سے متعلق روایت یا تہواروں کا ذکر کیا گیا ہے ویشنو ویشنو دیوی جموں کشمیر تہوار نو راتری کے دوران ویشنو دیوی یاترا کا خاص اہتمام ہوتا ہے جو دس دن تک جاری رہتا ہے اس دوران عقیدتمند ماتا کے درشن کے لیے آتے ہیں تیرتھ یاترا چار دھام بدری ناتھ کیدار ناتھ یمنو تئی گنگوتری تہوار چار دھام یاترا کا آغاز کشر تریت تریت ترتیا سے ہوتا ہے اور دیوالی تک جاری رہتا ہے یتری ناتھ بھدری ناتھ ہمیں بدری ناتھ جس کے درشن اور کیدار ناتھ میں شیو پوجا کی جاتی ہے یہ چند مقامات اور ان سے منسلک روایت یا تہوار ہیں ہر مقام کی اپنی خاص اہمیت اور ثقافتی ورثہ ہے جو زائز زائرین کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے